دہلی میں مختلف مذاہب کے لوگ رہتے ہیں جس میں کیا کہتے ہیں اسلام کے ماننے والے بھی ہیں اور اس کے علاوہ ہندوتو کے ماننے والے بھی ہیں اور سکھ اور بدھسٹ بھی ہیں عیسائی بھی ہیں مختلف مذاہب کے ماننے والے لوگ یہاں رہتے ہیں اور سبھی کیا کہتے ہیں اپنے اپنے مذاہب پر عمل کرتے ہیں اور اس میں ان کے مختلف طریقہ ہوتے ہیں ان کے مختلف رسم و رواج ہوتے ہیں اور مختلف ان کے رہن سہن کے طور طریقہ ہوتے ہیں مختلف کلچر ہوتے ہیں ان کے اور وہ اس طرح سے ہندوستان میں ایک رنگارنگ تہذیب مختلف مذاہب کے لوگ آپس میں رہتے ہیں تو ایک گنگا جمنی تہذیب کی مثال جو ہے ہندوستان میں پائی جاتی ہے اس طرح کی مثال جو ہے شاید دنیا کے کسی دوسرے ملک میں نہ پائی جاتی ہو

بہت ہی کم ایسا ہوتا ہے کہ آپ بہت سارے مذاہب کے ماننے والے لوگ آپس میں کبھی جگھڑتے ہوں یا لڑائیاں ہوتی ہوں اور اگر ایسا کبھی ہوتا بھی ہے تو پھر اس کے خلاف یا اس کے تدارک کے لیے حکومت جو ہے قانون بناتی ہے پالیسیاں بناتی ہیں اور کیا کہتے ہیں اس کے سیاست میں جو ہے الگ الگ نمائندے ہوتے ہیں جو ہر دھرم کی طرف سے جو ہے اپنے دھرم کا بچاؤ کرنے کے لیے یا اپنے لوگوں کو سمجھانے کے لیے وہ کام کرتے ہیں اور اس طرح سے جو ہے آپس میں لوگ نہ لڑیں اور کیا کہتے ہیں بھید بھاؤ نہ ہو اس بات کی پوری کوشش کی جاتی ہے اور اس طرح کے کئی کیا کہتے ہیں وہ بھی ہوتے ہیں جس طرح کے بورڈ ہوتے ہیں جس طرح مسلمانوں میں ایک مسلم پرسنل لاء کا بورڈ ہے تو وہ مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ کرنے کے لیے اور ان کے جو تہذیب اور ان کے جو مذاہب اور طور طریقہ ہے ان کو ان کے حقوق کے لیے وہ جو ہیں لڑتے ہیں اسی طرح دوسرے دھرموں کے بھی اس طرح کے بورڈ یا کوئی ان کی نمائندہ تنظیمیں ہو سکتی ہیں